धर्म मनशाक एकठांय हाडटा हें खरेंच घरांत इतली वायटपणां झगडी आसली तरीय लोक धार्मीक सणाच्या वेळार एकठांय जातात सगळें वायटपण विसरतात मोठ्या उमेदीन सण मनयतात धर्म मनशाक एकचार शिकयता गणेश चतुर्थीचो सण दिवाळीचो सण लोक खोशेन मनयतात एक मेकाक परबीं भेटयतात खावपाक वाटतात जेवपाक खूब तरेचे नग करून लोकाक जवण वाडटात धार्मीक उत्सवाच्या वेळार लोक सगळे पाड विचार मनांतल्यान काडून उडयतात बरें बरें विचार उलयतात दान करतात भुका भुकेल्ल्यांक वाडटात हांसत खेळत रावतात सार्वजनीक गणपती वेळार लोक एका कडेन जमतात उलयतात तांच्यातलो संबंद वाडटा लोक एका मेकाक समजुंक पावतात ज्याका गरज आसा ताका मदत करतात सगळ्यांक आपल्या घरा आपयतात आपुणूय दुसऱ्यागेर वचून लोकां भितर मिसळटात समाज्याक बरेंपण दाखोवन दुसऱ्याची उर्बा वाडयतात नवरात्र सण लोक मनयतात णव दीस देवीची वेगवेगळीं रूपां दाखोवन वायटाचेर मात कोरून खऱ्याचो विजय कसो जालो हें लोक उमेदीन शिकतात आनी दसऱ्याच्या रुपान ही उमेद मनयतात श्रावण म्हयन्यांत खूब उत्सव मनयतात नागपंचमी अष्टमी सगले लोक आपल्या घरा गोड पदार्थ करून दुसऱ्याक दितात धार्मीक उत्सव फक्त लोकांक एकठांय हाडपाचें काम करिना तर लोकांक बरें आचार विचार शिकयतात दुसऱ्याक आपल्या वांगडा फुडें व्हरपाक शिकयतात देवाची भक्ती करून आरती म्हणून लोक देवाच्या चिंतनानी गूंग जातात धर्म एकाग्रता शिकयता सगळ्यो वायट गजालींचो नाश करून लोक मनाचें शुद्दीकरण करतात वेगवेगळ्या धर्मीक उत्सवातल्यान बऱ्यो भावनां लोकांच्या मनात रुजतात प्रसंग सांगपाचो जाल्यार आमच्या गांवात तीन भाव आशिल्ले तातूंतले दोन भाव बरें गिरेस्त आशिल्ले तर एकटो सामको गरीब आशिल्लो पूण गरीब आशिल्लो भाव आपल्या मूळ घरा गांवगिऱ्या वाठारांत रावन देव धर्माची सगळीं कार्यां बरो करून करतालो ताचे दोन भाव शारांत बंगल्यांत रावताले तांकां आपलो गरीब भाव कितें करता हें पडून गेलें नाशिल्लें पूण चवथीक मात्र ते तिगूय भाव एकठांय जावन चवथ मनयताले एक वर्सा चवथीच्या निमित्यान तिगूय भाव गांवांन एकठांय जाले तेन्ना ताका गरीब भावाचो चलो दोतोरकेच्या क्षेत्रांत शिकूंक गेल्ल्याचें कळ्ळें आनी आपूण दोगाय भाव गिरेस्त शाहरांत रावन सुद्दां आपलीं भुरगीं कांयच शिकूंक पावलीं ना हें आयकून तांकां दुख्ख जालें तांणी गरीब भावाची चूक मागली गांवांतलें घर मोडून नवें घर बांदलें आनी दर एक धार्मीक कारणाक ते उमेदीन वांटेकार जावंक लागले देवाची जाता तशी सेवा करूंक लागले तिनूय भावांचें भविश्य बरें जालें धर्म मनशाक एकठांय हाडटा आनी सगळें जाल्लें गेल्लें विसरून उमेदीन हातांत हात घालून फुडें वचूंक मदत करता